इस्थानिय भाषा में घणा ई चैनल आहिनि जेके समाचारु ॾेई रहिया आहिनि जंहिं टीवीअ ते रेडियो ते घणेई चैनल आहिनि टीवीअ में आज तक ज़ी न्यूज़ इंडिया टी वी

न्यूज़ एटिन ऐं घणेई उर्दू चैनल संस्कृत चैनल बि आहिनि जिनि में समाचारु हर भाषा जा ईंदा रहंदा आहिनि पर हिते स्थानिय भाषा में लो माण्हू हिंदीअ खे समाचारु हिंदीअ में समाचारु घणो पसंदि कंदा आहिनि कंहिं कंहिं माण्हू अंग्रेज़ीअ में बि ॿुधंदा आहिनि ऐं जेके उर्दू ॼाणण वारा आहिनि संस्कृत ॼाणण वारा आहिनि उहे संस्कृत ऐं उर्दूअ में बि ख़बरूं ॿुधंदा आहिनि ऐं रेडियो ते बि इहे ख़बरूं सॼो ॾींहुं हर अलॻि अलॻि वक़्तनि ते ईंदियूं रहंदियूं आहिनि टीवीअ में बि समाचारु चैनल जेके आहिनि उहे सॼो ॾींहुं अलॻि अलॻि जॻहनि जे अलॻि अलॻि ख़बरुनि जे बारे में ॿुधाईंदा रहंदा आहिनि